दिल्ली का सदर बाजार जिसे सदर बाजार के नाम से भी जाना जाता है एशिया में घरेलू सामानों का सबसे बड़ा थोक बाजार है जो सबसे पुराना बाज़ार पुरानी दिल्ली के मध्य में खारी बावली स्ट्रीट के पश्चिमी किनारे पर स्थित है हर दिन ये देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों खरीदारों व्यापारियों और आगंतुकों को आकर्षित करता है यह दाम मार्केटिंग कमेटी तय करती है उसी के आधार पर सब्जी के रेट तय होते हैं लेकिन ये कैसे रेट हैं कि सब्जी मंडी में सब्जी सस्ती और उपनगरों में महंगी बिक रही है प्रशासन को इसे चेक करना चाहिए सब्जी मंडी की बात करें तो यहाँ फल महंगे दामों में बेचे जा रहे हैं ऑनलाइन शोपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑनलाइन इन्टरनेट के माध्यम से शॉपिंग खरीदारी की जाती है आप अपने स्मार्ट फोन कंप्यूटर लैपटॉप या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ऑनलाइन कोई भी सामान खरीद सकते हैं जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन्हें कहीं जाना की जरूरत नहीं होती है अब घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का एक बुरी बात भी है कि वो कभी कभी हमारे पास सही प्रोडक्ट नहीं भेजती है बहुत ही बेकार प्रोडक्ट भेजती है इसलिए यही इसकी बुरी बात है